राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था न्यायपालिका की भूमिका बता सकते हैं और ये ऐसे कार्यकारिक और वैधानिक वर्गो के साथ सामर्थ्य और एकरूपता को परखती है राजस्थान में अधिकतर जाति विवाद होता है और जो सरकारी नेता होता है वो अपनी ही जाति के लोगों को ही लाभ प्रधान करता है ये बहुत ही घटिया सोच के लोग आ गए हैं इनसे लोग अपनी जाति को ही आगे बढ़ते हैं और जाति का समर्थन नहीं करते राजस्थान की न्यायपालिका की भूमिका बहुत ही खराब है राजस्थान में जो निर्दोष आदमी है वो जेलों के अंदर और जो निर्दोष नहीं है वो बाहर आजाद घूम रहा है